हैलो जय झूलेलाल हा सर मां जयपुर मां अजमेर पेई वञां सर मुंहिंजी टिकट मूं वटि हुई त सहीं पर छा हिकु मिंट ॻोल्हियां पई छा आहे सर मुंहिंजी मां उते स्टेशन ते लथी हुअमि नेवाई ते पाणी भरण लाइ शायदि मूंखे ईअं लॻे थो किरी पई आहे टिकट न न टिकट न सर असां अहिड़ा माण्हू कान आहियूं असां की टिकट न वठूं असां टिकट वरिती आहे पूरे पैसा ॾिना आहिनि पर टिकट मूं खां बाए मिस्टेक किरी पई आहे किथे ग़लती सां त ईअं कयो ठीकु आहे मां न जुर्मानो केतिरो लॻंदो मां जयपुर मां अजमेर पेई वञां हा तंहिं खां पोइ कुझु घटि टे सौ खां घटि ॿ सौ में सर हली वेंदो न सर टिकट त हुई न मां हू त ग़लती सां केरे किरी पई आहे मूं खां टिकट पोइ वरी बि मां ॿ सौ रुपया ॾियण लाइ तियारु आहियां तव्हांखे

अछा त ईअं था कयूं की मां टे सौ रुपया ॾियांव थी पर पोइ मुंहिंजे अॻियां का काररवाई न हुजणु खपे कुझु बि न मां बसि मतिलबु हिते ई रफ़ा दफ़ा थी वञे टे सौ रुपया ॾींदीसांव

ठीकु आहे मूंखे त फालतू में टे सौ रुपया पिया ॾियणा पवनि पर हा कोई दिक़त कान्हे काररवाई हाणे कुझु न थींदी बाक़ी अॻिते त ठीकु आहे वठो टे सौ रुपया हा ठीकु जय झूले